नमस्कार मेरी शादी हाल में ही हुई है और मेरे घर में बिजली कनेक्शन अलग करना चाहते हैं अपना बनाना चाहते हैं इसलिए हम अपना जो है बिजली बोर्ड कनेक्शन कैसे लिया जाए इसके लिए हम थोड़ा समझना चाहते हैं बिजली बोर्ड के जो है लेने के लिए मतलब हमको क्या करना होगा हेना आप हमको बिजली बोर्ड नया कनेक्शन जो है ना लेने के लिए जो हमको सबसे पहले कर्मचारी के पास जा कर के उसे सम्पर्क करना होगा जो हमें बिजली का बोर्ड एक लेना है इसके लिए हमको आदेश दीजिए क्या क्या करना चाहिए क्योंकि हमारे घर में पर्सनल बिजली का बोर्ड जो है नहीं है हम लगवाना चाहते हैं और मेरे पास जो विवाह नया हुआ है उसका जो है प्रमाण पत्र भी है तो आप हमको बताइए बिजली का बोर्ड कैसे हमको होगा कैसे किया जाएगा आधार कार्ड तो हमने बनवा लिया और राशन कार्ड में भी हम नाम दर्ज़ कर दिए हैं उसके बाद हम बिजली कनेक्शन अब लेना चाहते हैं इसलिए आप हमको बताइए कि बिजली बोर्ड में सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बिजली लेने के लिए सबसे पहले पारिवारिक जो है ये अलग होना चाहिए माँ पिता से अलग उसका जो है राशन और या आधार होना चाहिए तब उसमें हम बिजली कनेक्शन अलग से करवा सकते हैं आधार भी होना चहिए और राशन कार्ड बनाने के लिए तो उसमें सभी सदस्य जो भी आपके फैमिली हैं उनका नाम होना चाहिए इसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए आधार कार्ड के साथ जो है आपका जो है बिजली कनेक्शन ये दिया जाएगा आगे जो है जो हमारी शादी हुई है वो पंजीकरण भी थोड़ा सा होना चाहिए है ना इसीलिए इस जो है बिजली कनेक्शन अपडेट करने के लिए हमको आधार कार्ड बैंक पासबुक और साथ ही साथ जो है ये आपको राशन कार्ड का अलग होना करके ही हम बिजली कनेक्शन करवा सकते हैं तो आप हमको बताइए सर ये मेरे पास में आधार कार्ड है बैंक पासबुक है ये राशन कार्ड भी बना हुआ है तो हमें अब आगे क्या करना पड़ेगा तो रेजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बिजली में जा कर के इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि हम बिजली लेना चाहते हैं तो हमको बिजली कनेक्शन दिया जाए क्योंकि हमको देखिए हमको बिजली का आवश्यकता है मेरी शादी नई हुई है हमारे घर में हमारे बड़े भाई को बिजली कनेक्शन है तो हम को जब तक थे तब तक चलाने दिया अब तो हमारी शादी हो गई हम अलग हो गए परिवार से अलग हो गए मेरा राशन कार्ड अलग बन गया अब हमें अलग से बिजली की ज़रूरत है इसीलिए हम अलग से बिजली जो हैं ये लेना चाहते हैं बिजली कनेक्शन करवाना चाहते हैं अपने घर में तो मेरे पास उसके लिए जो भी डोक्यूमेन्ट्स हैं आधार कार्ड राशन कार्ड और जो है एक वो बैंक पासबुक ये सब मेरे पास रेडी हैं और हम बिजली कनेक्शन नया जो है करवाना चाहते हैं इसलिए आगे बिजली कनेक्शन के लिए हमको नाम दर्ज़ करवाना है जिससे हमारे घर में बिजली हो सके और हम भी बिजली का मतलब बिजली बना सके और बिजली का फ़ायदा हम मतलब उठा सकें और हम जो है बिजली का आनंद ले सकें